लक्ष्य हमर इन्जीनियर बनैके लक्ष्य अऽ हमरा अखन फिर वी वी आइ टी कॉलेजमे लैके आयल छियै पहिले तऽ हम नाइन टेन्थ सभ गाँवसँ ही करलिये छै टेन्थमे अच्छा मार्क्स रहै फर्स्ट डिवीजन करलियै ओकर बाद हम अररिया एनियै अररियामे साइन्स मैथसँ पढ़लियै आओर ओकरामे अच्छा मार्क्स आनलियै अच्छा करलियै आओर हम अभी इहाँ वी वी आइ टी कॉलेजमे नाम एडमिशन करलियै छै ताकि हम इन्जीनियरिंग करि सकियै इन्जीनियर करै खातिर हमर बचपनसँ ही लक्ष्य रहै कि हम इन्जीनियरिंग करि आओर इन्जीनियर बन बनना छै हमरा एक आओर इसीलिये हम इहाँपर अयलियै वी वी आइ टी कॉलेज मरङ्गामे इन्जीनियररिंग करै खातिर आओर हम इस बार फर्स्ट सेम मे एडमिशन करेलियै छियै अऽ आओर अभी इहाँ पढ़ाइ बहुत अच्छा हय रहल छै आओर हम अच्छे से पढ़ै छियै हम अहाँ चाहबै कि आगू भी हम अच्छा करियै अच्छासँ पढ़ियै लिखियै अऽ अऽ एक अच्छा इन्जीनियर बनियै आओर हमरा अच्छा प्लेसमेन्ट मिलै हम एकर हम एकरसँ बहुत अच्छा प्लेसमेन्ट मिलै आओर हम हमेशा अपन मम्मी पापाके नाम रौशन करते रहियै